हाँ हमरा आओरके बच्चासभ छोट छोट रहिए तऽ पहिने यऽ जे सिनेमा देखै रहिए तऽ ओहिमेऽऽऽऽऽ मने हीरो हिरोइन बढ़िआँ बढ़िआँ कपड़ा पिन्है रहै सबकिछु पिन्है रहै तऽ देखैमे बढ़िआँ लागै रहै तए यऽ जे हम यऽ जे हमरो सभ कहै मने रहिए कहिए एहिना कपड़ा पिन्हतिए मने यऽ गरीबी यऽ गरीबी हालत रहै तऽ ओहन कपड़ा कहाँसे पिन्हबै कहाँसे लै अएबै तऽ ओही लैके मने देखिके किछु अथी भए जाइ रहै ओर ओसब मने यऽ जे सिनेमामे जे निकलै रहै सबकिछु तऽ बढ़िआँ लागै रहै देखैमे पिन्हिके ओसभ बढ़िआँ बढ़िआँ कपड़ा पिन्है रहै हीरोसभ हिरोइनसभ एगदम बढ़िआँ बढ़िआँ मेकअपमे रहै रहै सबकिछु पिन्है रहै देखैमे देखैमे ई सुन्दर रहै आओर यऽ जे हमरा आओरके जे यऽ जे सिनेमा जे देखिके निकलै रहिए तऽ हमरो आओरके मोन रहै ए ए मने इएह समान पिन्हतिए तऽ एतना गरीबी रहै कि मने पइसे नहि रहै कि ओहन समान पिन्हबै ओहन समान लाबि लाबिके देतै देतै देखैमे तऽ बढ़िएँ लागै रहै सबकिछु आओर ओतना गरीबी हालतमे मने कहाँसे मने लाबतिए लाबिके देतिए तब पिन्हतिए अही लैके मने यऽ जे सिनेमा देखि लै रहिए चलि आबै रहिए तऽ ओतना रहबे नहि करै तऽ कहाँसे पिन्हबै कहाँसे कि करबै नहि पिन्है रहिए नहि लै रहिए नहि सबकिछु क करै रहिए बहुत मने यऽ से गरीबी रहै मने आओर यऽ जे सिनेमावला सभ एक्टरसभ बढ़िआँ बढ़िआँ पिन्है सबकिछु मने पिन्है ओढ़ै निकलै मने यऽ जे देखबै तऽ वहाँसे आबिए तऽ हमरो सभ कहिए मने यऽ जे हमरो आओरके रहतिए तऽ एहिना पिन्हतिए तऽ मगर बहुत गरीबी हालत रहै एतना गरीबी हालत रहै कि रहबे करै तऽ मने कहाँसे मने यऽ जे देतै लाबिके कहाँसे पिन्हबै तऽ ओही लैकै नहि पिन्है रहिए नहि मने यऽ जे नहि दै रहै खाली मने यऽ जे सिनेमा आओर कतहु जाके सबकिछु देखि लै रहिए चलि आबै रहिए रहै आओर नहि आओर नहि ओतना रहै पइसा नहि पिन्है रहिए नहि किछु मने क क करै रहिए जएह रहै वएह पिन्हिके रहि जाइ रहिए आओर ओसभकेँ तऽ मने सिनेमामे सबकिछु पिन्हिके निकलै रहै सबकिछु मने यऽ जे देखबै रहै हे हीरो हिरोइन तऽ देखैमे बढ़िआँ लागै रहै मने सिनेमा बढ़िआँ बढ़िआँ सबकिछु यऽ जे सुनबै रहै गाना ताना सबकिछु डान्स नाच जतना करै रहै सबकिछु बढ़िएँ लागै रहै देखैमे आओर यहाँ तऽ जे हमरा आओरके नहि मने कथीके मने कोनो चीजके साधन रहै नहि रहै बहुत गरीबी हालत रहै जहिना रहै तहिना मने पिन्है रहिए मने रहै रहिए गामघरमे ओ ओतना यऽ बेबस्थे नहि चलै रहै से हँ खाली मने जाइए सबकिछु सिनेमामे देखिए देखिके आओर मने यऽ जे देखैमे तऽ सबकिछु बढ़िआँ लागै रहै आओर देखिके आबिए सबकिछु तऽ कहिए तऽ ओ ओतना रहबे नहि करै यऽ जे गरीबी हालत रहै तऽ कहाँसे दै दै आबिए देखैलए हमरा आओरके लाबिके